गोबां नटिपिकेसन औ गोबां मटिभेसन थुलुंगा थुलुंगा होनाय मोनबोदों जेरै फोरों फोरोंगिरिफोर माबोरै माबोरै फोरोंनांगौ माबोरै फोरोंनाङा ना बिसोरनि फोरोंनाय माबोरैहाय फरायनांगौ जेन'बा एन्ट्रेन्स इगजामफोराव माबायदि माबायदि फरायो बेफोरनि बेफोरनि सोमोन्दै आरिखि जेरैहाय इगजामावहाय माबो माबोरै माबोरै एनसारा फैगोन बेफोरनि थुलुंगा होनाय थुलुंगा होनाय मोनबोदों बिनिफ्राय जेरैहाय गोबां ससिल वारखारफोर समाजनि खामानि मावग्राफोर जेरै ससिडेल वारखारफोर जेरैहाय गोबां मेल मिथिंफोराव खोनायो जों बिदिनो माबोरै माबोरैहाय देब्लाप खालामनांगौ बेफोरनि बेफोरनि सोमोन्दै जौगानाय खामानि मावनांगौ बेफोरनि मथिबेट माखासे थुलुंगानाय थुलुंगा होनायफोर मोनो जेरैहाय सोर सोलोंथाइनि बादै बुंब्ला जेरैहाय सन्दिप महेस्वरि प्रफेसार सुमिता रयमोनबायदि बिसोरबो बिसोरबो गोबां मटिबेसन मटिबेट थुलुंगा होनाय थुलुंगा होयो जेरै बिसोरखौ जों नुवा माबा नुवाब्लाबो खाथियाव मोनाब्लाबो जेरैहाय ससियेल मेडिया ससियेल मेडियाफोरनिफ्राय नायनानै जोङो मिथिनो मोनो बिसोर बिथांमोनहा गोबां थुलुंगा थुलुंगा होयो माबोरैहाय माबोरैहाय स्टादि खालामनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै बेफोरनि बादै गोबां बुङो बेनिफ्रायनो जों गोबां सोलोंनानै सोलोंनानै लानो हायो माखासे मिथियै माखासे मिथियै नुफेरै एक्सपिरियेन्सफोरखौ जों बिथांमोननिफ्राय सोलोंनानै लानो हायो ओमफ्राय बेनिफ्राय गोबां थुलुंगा होनाय सुबुंबो दङ जेरैहाय माखासे दैदेनगिरिफोर बिथांमोननिफ्रायबो जों माखासे थुलुंगा होनायखौ मोननो हायो जेरै फोरोंगिरि फोरोंगिरिफ्राथ' एब्रिदे माने सानफ्रामबो जोंखौ मु थुलुंगा होनाय जाखायो जेरैहाय ख्लासफोराव थांबानो बेफोरबादि बेफोरबायदियाव ओरैबायदि फरायनाय बेफोरबायदि थुलुंगा होनाय जों गोबां सानफ्रामबो मोनबाय थाखायो एगजामफोराव बोरैहाय एगजामफ्राव माबायदि माने कुइनसनफोरा फैगोन माने सोंनायफोरा फैगोन बेफोरनि बादै सारमोनानो गोबां फोरों फोरोंखायो बेफोर सारमोननि फोरोंनायखौ जों गोसो होनानै खोनासंब्ला आरो मिथियोब्ला जोङो इजि इजि जाखायो आरोखि बेबायदि ओमफ्राय बिनिफ्राय जेरैहाय गोबां कुइसननि एन्सारफोरखौ माने फिननायफोरखौ सारमोनहानो सानमोनहा होखायो ओमफ्राय बिनिफ्राय